नर्तकियों को समाज में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उन्हें कई बातें और कई तानें भी सुनने को मिलते हैं मैं भी एक ऐसे ही डांसर को जानता हूँ जिसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया शुरुआत में उसका डांस किसी को भी पसंद नहीं आता था सब बोलते थे कि ये क्या कर रहा है क्यों अपना समय ख़राब कर रहा है कुछ काम कर पैसे कमा और घरवालों का ध्यान रख लेकिन उसमें जुनून था कि वह अपने इस कला आगे ले जाए और उसने किया भी वो आज बहुत ही अच्छा डांसर है वह अब उससे समाज और उसके परिवार वाले भी बहुत खुश है तो सभी नृर्तकियों को समाज में जीवन यापन करने के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और मैं चाहता हूँ कि हमारा समाज इनके लिए ऐसा न सोचे बल्कि उन्हें इनके नृत्य को इनकी कला को बढ़ावा देना चाहिए जिससे वह अपने समाज का अपने परिवार का अपने दोस्तों अपने भाइयों सबका नाम करें